हा अस्पतालुनि में भीड़ भाड़ चङी थींदी आहे उन ई खे ख़तम करण जे लाइ ई डाक्टरनि जो इंतिज़ाम कयो वञे इहे ऐं इस्पतालुनि में भीड़ खे घटायो वञे ताकी अगरि भीड़ वधीक हूंदी त मरीज़नि जो इलाज न थी सघंदो छोजो अधु मरीज़ उते ई बीमारीअ जे कारण मरी वेंदा अगरि इस्पतालूं वधंदियूं कमरा वधंदा ऐं बैड वधंदी त उन सां भीड़ भाड़ घटिजंदी ऐं मरीज़नि खे सहूलियत मिलंदी हर काउंटर ते हर स्केल ते माना माण्हुनि खे अलॻि अलॻि उन्हनि भीड़ खे घटाइण जे लाइ ई अलॻि अलॻि टाइम परचीअ जा ॿ टे ठाहिया वञनि जीअं उहे हुन ते परची कढाए सघनि ऐं ॿिया ॿियनि ते परची कढाए सघनि ताकी भीड़ घटिजंदी वेंदी ऐं डॉक्टरनि खे बि हुननि खे आराम सां सहूलियत मिलंदी